हमरा एन्ने चौरचन होइ छै दीपावली होइ छै छठि पूजा होइ छै दुरगा पूजा होइ छै सरस्वती पूजा होइ छै होली होइ छै